असांजे गुजरात में बाला हनुमान आहे ज जेको हनुमान जो मंदरु आहे श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया इनकरे ने एटले सुठो मंदरु आहे जेको इलाही फे अॼु जी तारीख़ में इलाही फ़ेमस बि थी वियो आहे त उहो बाला हनुमान में पाणि असां घर खां बाला हनुमान मंदर में त पंद्रहं किलोमीटर ॾह पंद्रहं किलोमीटर ताईं आहे बाला हनुमान में मां दर्शनु कया आरिती अटेंन कई शाम थी वेई आहे शाम थी तंहिं खां बाला हनुमान मां बाहिरि निकिरूं था न तलाउ जे पार आहे एतिरो वॾो सर्कल आहे उहो सर्कल घुमूं था न थकी पिए थकी पियूं था त पाण खे हीअं की चलो होटल में खाऊं पर असां छा कयो होटल में न खाधो तलाउ पार ते ज राउड मारे ने उते असां पाणी पुरी खाई छॾी पाणी पुरी ने डोसो खाई वरितो डोसो खाई न उहो सोचियो की चलो हाणे त खाई वरितो आहे त हाणे त पाणि ऑटो में वञी सघूं था पर ऑटो में वेंदासीं त पण उहो ख़र्चो वधंदो पाण खे ख़र्चो न करिणो आहे त छा कयो सभिनी की सभिनी खे तयार कयो की पाणि हली करे ने हलूं था पैदल हलूं था पैदल हलंदासीं न त पंहिंजो जेको खाधो आहे न उहो बि हज़म थी वेंदो ने पाणि पंहिंजे थोरा पैसा बि बची वेंदा त छा कयो खाई पीतो वरितो मस्तु वेठासीं डोसो वोसो खाधो पेटु भरे वरितो तंहिं खां पोइ निकितासीं बाहिरि घर लाइ करे हली करे वियासीं रस्ते में वरी बि शइ आई ॾिठी की गोलो आयो चलो गोलो खाई करे ने निकिरूं था गोले में उहो ॾिश गोलो स्पेशल गोलो खाइण जी इच्छा थी जेको हुन जे लाइ जो प्राइज़ इलाही हुआ जो ढाई सौ तीन सौ में हुआ वापसि थोरो हेठि अची वियासीं नॉरमल गोलो खाधो सभिनी नॉरमल गोलो खाई थोरा हुन में पैसा बचाया अने गोलो खाई करे ने वापसि हुतां हली करे ने वियासीं अने आरामु सां घर पहुची वियासीं